हेलो हेलो तु ही ने चावल बेचै छौं

कौन कौन चावल छौ अच्छा अच्छा हमरा तऽ हमरा तऽ दू तीन तरहकेँ चावल लेना छौ मने कि हमरा यहाँ छौ भोज भोजमे बर्थडे पार्टी छौ बर्थडे पार्टीके बाद एक आओर पार्टी छौ खीर उड़ बनाना छै खीर अच्छा चावल छौ ने एकदम देखावऽ देखावऽ चावल खुशबु छौ ने चावलमे हाँ बढ़ियाॅं सेन्ट आना चाहिए एकरो की रेट छौ ई चावल के खीरवाला चावल के पचास की साठो टका लेबहो तऽ चलतो लेकिन बढ़ियाॅं होना चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा पोलाव पोलाव बनाना छै हमरा जीरा राइस जीरा राइस पनीर जीरा राइस मेकां चावल लागतै कोन जीरा राइस बनतै ने बढ़ियाॅं देखहो बढ़ियाॅं बनतो तऽ हम तोरो खिलयबो तोरो बोला लै छियो भोज छौ आना छौ खाए लए आ ई चावलके की रेट छौ बासमती वाला रऽ ई तऽ महंगा होतो अरे बाप रे पाँच सए टका किलो आओर सब हँ दू ढ़ाई सए टके किलो तऽ दै छै दू सए टके किलो देबहो लेबऽ देबहो तऽ बोलो ई बढ़ियाॅं होतै ने अच्छा आओर ई चावल जे भात बनाबऽ वाला चावल एतना सस्ता अच्छा यही चावल बना देतै पोलाव तऽ नहि होतै हमरो खर्चा बचि जेतियै अच्छा अच्छा ठीक छौ ठीक छौ कोनो बात नहि हमे एक काम करबै चीफ गेस्ट मे जे छै से बढ़ियाॅं बढ़ियाॅं आदमीके जीरा राइस बढ़ियाॅं चावल वाला खिला देबै बाँकि कोनो आदमीके कोनो चावल खिला देबै ई वाला कमे दऽ ओ वाला जादा दे हँ पाँच के जी हमरा बासमती राइस चाही बढ़ियाॅं बढ़ियाॅं जे लोग एतै जे कोई एतै एकदम पैसा वाला लोक सब अच्छा नहि लोग जेकरा बाहरसँ जे एतै ओकरा खिला देबै ओकरो जीरा राइस बनाकऽ बाँकि गाँव समाजके लोक अपनो लोकनि कइसनो कम अच्छा खराब ठीक चलि जेतै ठीक छौ ठीक छौ बहुत बहुत धन्यवाद तोहर